हेलो ओला से बोल रहें भईया भईया हमने तो कल हमने नाईट में ओला वाले के साथ सफर किया था ओला वाला भईया हमे कड़ी मुश्किलों के साथ भी हमने स्वयं सुरक्षित अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा के गया उसको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि उसने हमें सुरक्षित पहुँचा दिया हमारे स्थान पे रास्ते में काफ़ी मुश्किलें आई थीं फिर भी उसने आप मुश्किलों का सामना करते हुए हमें अपने गंतब्य स्थान पर बड़े सावधानी और सुरक्षा के साथ भी पहुँचा दिया है